ओरैनो जोंनि ओनदै समनि ओनदै समाव जों गोदो दा ओनदै समाव जों ज' ज' दैमायाव दुगैयो गेलेयो जों बेखौ

माबायो ओनदै समाव जोङो ज' ज' गेलेयो ज' ज' बिदिनो थाङो ज' ज' दुगै हैयो आरो ज' ज' जोङो फैयो जों ओनदै समाव जोंनि गेलेनाय एबा माबाफ्राथ' बेनो बिदिनो जों दैमायाव दुगैयो एबा माबा माबि बिदिनो बायदि रोखोमनि गेलेयो बाहाय जों ज' ज' गेलेयो आरो जों ज' जयैनो फैयो दा जों ज' ज' मोजां मोनलायनाय थायो मोजां मोनलायनाय ज' ज' दुगै हैयो ज' ज' गेलेयो आरो ज' ज' फैयो जोंनि गोदोनि जों ओनदैयाव गेलेनायानो जाहैबाय बेफोर बायदिनो ज' ज' जोंहा फैयो आरो जों ज' ज' गेलेबोयो ज'ज'यैनो फैफिनो ज' जयैनो थाङो